हिकु हज़ारु हिकु सौ यारहां एकवंजाह हज़ार पंज सौ पंजटीह हिकु लख एक्वीह हज़ार अठ सौ ॾह पंज लख पंजवंजाह हज़ार ॿ सौ पंजाह अठ लख अठेतालीह हज़ार अठ सौ पं पंजेतालीह